مختلف زمانوں ميں سب سے زيادہ استعمال ہونے والے ايپس بدلتے رہتے ہيں ليكن آج كل كچھ پاپولر ايپس ہيں جو عام طور پر زيادہ استعمال كيے جا رہے ہيں كچھ ايسے ايپس ہيں واٹس ايپ فيس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک يوٹيوب زوم اسنيپ چيٹ ٹویٹر ٹيلىگرام نيٹ فليكس اسمارٹ فون كے فائدوں كى جہاں تک بات ہے لوگ آسانى سے دنيا بھر ميں رہتے ہوئے ايک دوسرے لوگوں سے كنكٹ ہو سكتے ہيں آپ كو دنيا بھر كى ليٹيسٹ نيوز جانكارى اور اپڈيٹس ملتى رہتى ہيں آپ گيم كھيل سكتے ہيں مووى ديكھ سكتے ہيں اور ميوزک سن سكتے ہيں ايپس كے ذريعے آپ ورک آرگنائزيشن اور ٹائم مينجمينٹ كر سكـتے ہيں آپ آن لائن كورسز اور ايجوكيشنل ريسورسز سے لرننگ كر سكتے ہيں جہاں تک نقصان كى بات ہے اسمارٹ فون كے نقصانات بھى كافى زيادہ ہيں بہت زيادہ استعمال كرنے كى وجہ سے آنكھوں پہ دباؤ پڑ سكتا ہے آپ كے ذاتى ڈيٹا كى پرائيويسى پہ اگر نہ دھيان ديا گيا تو خطرے ميں پڑ سكتا ہے مسلسل نوٹيفكيشن ايپ كے نوٹيفيكيشن سے ڈسٹربينس پیدا ہو سكتا ہے ياد رہے اسمارٹ فون كے بيشتر فوائد ہيں ليكن مناسک مناسب طريقے سے استعمال كرنا اہم ہے تاكہ منفى اثرات اثرات سے بچا جا سكے